नमस्ते भाई साहब मैं नेपाल से आ रही हूँ आपके आप भी तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या जगह है क्या क्या बढ़िया चीज है होली बताइए दीपावली बता दीजिए वो नवरात्र आ रहा है नवमी आ रही है

ठीक ठीक ठीक नमस्ते भाई सा